हैलो हां जी हां जी हां जी अंजी अंजी ओह् ओह् तुसेंगी रुट्टी टेंशन निं लैओ बडलै सबेल्लै बडलै सबेल्लै शामीं जिसलै तुसें चाहिदी रूट्टी ओह् सब थ्होंदा इत्त जेल्लै बडलै थुआढ़े कोल अट्ठ बजे आई जंदी बारात ते उप्परा दपैहरीं आई जंदी दौ बजे हारे औना ते शामीं औना अट्ठ बजे हारे ओह् टैमें टैमें दी तुसेगी रुट्टी थ्होंदी ओह् कोई चक्कर निं ऐ टैमें टैमें दा सबकुछ थ्होई सकदा तुस आई सकने कोई चक्कर निं ऐ आं यरो ओह् जिन्ने उत्त कमरे निं तुस दिक्खी लैओ सारे कैंट न इत्त ते दिक्खी सकने ते तुसें औना के दिक्खनै गी औना ते कैलूं औना तुसे दिक्खनै ई

अच्छा अच्छा कोई निं तुस आई सकने तुसें ई जनेही लग्गग ते तुस दिक्खी लैयो भाई इंया एह् जिन्ना बी इत्त होंदा नी शैल जिन्नी बी इत्त रक्खनै चीज़ां शैल एह् साढ़े रूम बी जनेह् साढ़े ते तुस टैंशन निं लैयो पर शामीं तुसें औना ते तुस आपूं गै दिक्खी लैयो खरी एह् तुसें लैना होग दिक्खी लैयो ते इंया की सनाई ओड़ेओ की बडलै रुट्टी कैलूं थ्होंदी न्हारी कैलूं थ्होंदी दपैहरीं आह्ली ते रातीं दी पता निं कैलूं थ्होंदी पता गै नेईं एह् इक्क इक्क ते तुस आयो शामीं दिक्खियै करी लैयो ते कन्नै ओह् केह् गलांदे आधार कार्ड ते लग्गना गै लग्गना थुआढ़ा आं इक्क बदे दा थुआढ़ा आं आं इसी लग्गे दा बा आं तुसेंगी पता की उनें ओह्का पैसे बक्खरे हून जियां एसी आस्तै बुक कराना होग ते ओह्दे आस्तै बारहां सौ लग्गना ते ओह्के ई लग्गना सत्त सौ रपेआ ठीक ऐ ठीक कोई निं कोई निं शामीं लै औना दिक्खी लैयो